میرا نام کاشف جمال ہے میں نے پی ایم کے وی وائی تربیتی پروگرام میں داخلہ لیا ہے لیکن مجھے اس سیشن کی اوقات کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے لہٰذا مجھے سیشن کی اوقات کی جانکاری فراہم کرائیں تاکہ میں شیڈیول اپنا دیکھ سکوں